یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو قانونی حیثیت حاصل ہے جس کو چھپا کر کے ہم نے پوسٹل کی قیمت ادا کی